میں نیرج چوپڑا کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں نیرج چوپڑا چوبیس دسمبر انیس سو ستانوے میں پیدا ہوئے تھے ایک ہندوستانی ٹریک اور فیلڈر ایتھلیٹ ہیں جو اولمپک چیمپئن ورلڈ چیمپئن شپ میں چاندی کا تمغہ جیتنے والے اور جیویلین تھرو میں ڈائمنڈ لیگ کا چیمپئن ہیں وہ مردوں کے جیولن تھرو میں اولمپک گولڈ میڈل جیتنے والے پہلے ایشیائی کھلاڑی ہیں ہندوستانی فوج میں ایک جونیر کمنڈیشن آفیسر صوبے دار ہیں چوپڑا اولمپک میں ہندوستان کے لیے طلائی طمغہ جیتنے والے پہلے ٹریک اینڈ فیلڈ ایتھلیٹ ہیں وہ ورلڈ انڈر ٹوئنٹی چیمپئن شپ جیتنے والے ہندوستان کے پہلے ٹریک اور فیلڈ ایتھلیٹ بھی ہیں جہاں دو ہزار سولہ میں انہوں نے چھیاسی پوائنٹ چار میٹر کا عالمی انڈر ٹوئنٹی ریکارڈ تھرو حاصل کیا تھا عالمی ریکارڈ قائم کرنے والے پہلے ہندوستانی کھلاڑی بن گئے تھے